जय झूलेलाल साईं मूंखे तव्हां दुख सां चवणो थो पिए त मां तव्हांजे होटल में ऑडर कयो हुओ ॿ फ्राइड राइस ॿ दालियूं हिक पनीर जी भाॼी चारि रोटियूं ऐं सलाद अधु कलाक थी वियो आहे मां तव्हांजे इंतिज़ार में वेठो आहियां भई ॼाण आहिया इजो आहियो इजो आहियो मां तव्हांजे लाइ महिमाननि खे रोके वेठो आहियां हाणे मूंखे समुझ में ॻाल्हि नथी अचे मां छा कया त तव्हांखे मां इहो रिक्वेस्ट थो कयां महिरबानी करे भई जेतिरो जल्दी थी सघेव सुठी शइ मोकिलियो छा न त तव्हांजो नालो आहे त मां बि इंतिज़ारु थो कयां त तव्हां जीअं महिमाननि खे बि वञण लाइ किथे ॿिए कंहिं हंधु वञिणो आहे त उहे जीअं बराबरि तव्हांजे खाधे जो लुत्फ़ु वठी सघनि त महिरबानी करे इन ॻाल्हि खे तव्हां अवोइड कंदा ऐं अॻिते मुंहिंजे रिक्वेस्ट ते थोरो ध्यानु ॾींदा ऐं जल्दी मूंखे मोकिलींदा त जीअं मां मुंहिंजे महिमाननि खे ख़ुशि करे सघां ठीकु आहे दादा ही थी वेंदो न पक हाणे जल्दी मोकिलिण जी कोशिश कयो महिरबानी करे साईं मुंहिंजा ॾह मिन्टे में महिरबानी करे मोकिलियो घटि में घटि एतिरो त कयो